بالكل مستقبل میں ایسی بہت سی تكنیکس اور طرزیں ہو سكتی ہیں جنہیں میں سیكھنا یا جاننا چاہوں گا ایک ممكنہ طریقہ كار ہو سكتا ہے كہ میں مستقبل كی ٹكنالوجی كی رہنمائی میں خود كو موازنہ كروں اور اس كے مطابق مطالعہ اور تجربہ كروں